میں جب اسکول جاتا تھا تو اُس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں انڈیا کے ہندوستانی بہت سے سائنس دانوں کے بارے میں میں نے پڑھا اور دیکھا جس میں مولانا اے پی جے عبد الکلام آزاد جو ہندوستان کے بہت ہی مشہور سائنس داں تھے اِن کی پیدائش اُنیس سو اکتیس میں تامل ناڈو کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتی ہے اور اُن کی وفات دو ہزار پندرہ میں ہوتی ہے اِنہوں نے اپنے ایجادات میں سب سے بڑا ایجادات مانا جاتا ہے وہ ہے میزائل اِ نہوں نے میزائل کو لانچ کیا اور اِن کو میزائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اِن کے علاوہ اِنہوں نے اور بھی بہت سے کارنامے انجام دیے اِن کی جو تقریر جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے درمیان موٹیویشن کا کام کرتی تھی اور میڈیٹیشن کا کام کرتی تھی لوگ اِن کی تقریروں کو اپنی زندگی میں اثر نمایاں کرنے کے لیے سُنتے تھے